खेती में हो गया जो खेती हम लोग पहले जैसी करते थे हमारा पिता जी बैल हल से जोत के खेती करते हैं उसी प्रकार से हम लोग भी ऐसा ही खेती करते हैं अपने से धान की गेहूँ की बस अपने से काटे अपने से गाउन किए अपने से हर व्यवस्था किए तब जा के खेती हम लोग का महत्वपूर्ण होता है खेती में बहुत तकलीफ़ है जैसे हम लोग का यहाँ ना मशीन है ना कुछ है और खेती जैसे हर बैल से किए उस में गहूँ किए धान किए वही है हल बैल का यही जोगाड़ है जोत कोड़ हम लोग हल बैल से ही करते हैं खेती की उसी प्रकार से जैसे हमारे पिता जी किए थे उसी प्रकार से हम लोग भी खेती कर रहे हैं खेती में हम लोगों कोई बेनिफिट नहीं चलता है मिला जुला के चल रहा है जैसे अब खेत है तो करना ही पड़ेगा हल से जोत के उसको कम आउट किए उसको बाव किए उसका व्यवस्था किए किसानी में और किसान किसान ही है खेती बाड़ी में कष्ट तो है ही मगर क्या करेंगे नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे क्या गहूँ जैसे रोपे हैं धान किए बैंगन किए आलू किए प्याज़ किए उसी सब का खेती हम लोग करते हैं मसूर हो गया खेसारी हो गया उस में कम जैसे खेसा मसूर किए तो उस में जोता कोई कम लगता है सब से ज़्यादा गोहूँ में लगता है गोहूँ को बहुत जोतना पड़ता है बाव करना पड़ता है खाद देना पड़ता है बीज देना पड़ता है पानी देना पड़ता है उस प्रकार से गहूँ हम लोग का उपजता है धान में जैसे हो गया बरसात आया बट्स बारिश हुआ तो बारिश के पानी से हम लोग धान रोप लेते हैं बीच में आ कर रोज़ी आ गया तो उसको पटाना भी पड़ता है उसको पटाए तब जा के फिर हम लोग को धान होता है वही धान का खेती होने के बाद फिर हम लोग को जैसे कि धान काट लिए फिर हर बैल से उसको जोतते हैं जोतने के बाद फिर उसको तैयार किए दो बार तीन बार चार बार जोते जोतने के बाद वो तैयार होता है उसके बाद हर बैल से जोतते हैं उसके बाद तैयार कर के उसको के रेडी किए उसके बाद फिर गोहूँ था जिसे धरियाते हैं डले हल से धरियाने के धरियाए तो गोहूँ हम लोग का फिर गोहूँ जनमा उसको फिर बाईस दिन पर पानी देते हैं पानी देने के बाद फिर खाद देते हैं खाद देने के बाद फिर उसको दस पंद्रह बीस दिन छोड़ देते हैं मौसम सही रहा तो ठीक है नहीं तो धूप उग गया तो फिर उसको पटाना पड़ता है और पटाने के बाद फिर उसको खाद दिए जैसे तीन बार पटाएंगे तो तीन बार खाद देंगे तब जा कर गेहूँ प्राप्त हम लोग को होता है